یہ جو بریسلٹ ہے یہ جو آپ نے ہمیں ڈلیوری کی ہے یہ بریسلٹ بہت ہی بری ہے ہمارے گھر میں اس کی بہت ہی برائی کر رہے ہیں اس کا کلر اور یہ کافی بڑی ہے جسے لیے ہم نے یہ بریسلٹ لی تھی آخر اس کا برتھ ڈے تھا جو کہ ہم نے اس کے برتھ ڈے کے لیے یہ بریسلٹ لی تھی اور اس کو یہ بریسلٹ بہت بری لگی اور ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کے بھی یہ بریسل بہت بری لگی اس کا کلر اور اس کا ڈیزائن بہت برا لگا پہلے زمانوں والا اس کا ڈیزائن ہے اور بہت ہی برا اس کا ڈیزائن ہے ہم ہمیں نہیں لینی یہ بریسلٹ بہت ہی گندی ہے اس کا کلر بھی کافی گندا ہے اور یہ اس کے اور یہ اس لڑکی کے ہے اور اس کے وہ برتھ ڈے گرل کی لڑکی کے حساب سے یہ بریسلٹ بہو یہ بریسلٹ بہت ہی بڑی ہے ہاں میرے فرینڈس کو بھی بہت غصہ آیا تھا اس بریسلٹ کو دیکھ کر ہمیں نہیں چاہیے یہ بریسلٹ بہت ہی گھٹیا ہے یہ بریسلٹ